السلام عليكم ميرا نام ہے سارہ اور ميں آپ كو اپنے نيو شوز كے بارے ميں بتانا چاہتى ہوں كيا آپ سننا پسند كريں گے ہاں تو سنيے وہ ابھى سرديوں كى چھٹيوں ميں ميں اون بامبے سير كے ليے گئى اور وہاں پر ميں نے بہت سارے مالس ميں سيل ديكھے تو ميں نے سوچا كيوں نہ ميں ان سيلوں ميں سے شوز خريد لوں جب ميں نے شوز كے شاپ ميں گئى تو وہاں مجھے بہت ہى پيارا اور بہت ہى خوبصورت اور بہت ہى سستے داموں ميں مجھے شوز ملا تو ميں نے اسے خريد ليا جب ميں اسے خريد ليا تو انكل نے جب اسے پيکنگ كرنے لگے تو اسے پہلے اچھى اچھی طرح باكس ميں ركھا پھر ايک بڑے سے جيمبو ميں مجھے پيک كر كے اور دے ديا تو مجھے بہت اچھا لگا كہ جو جوتے بہت سستے ملے اور اس كى جوتوں كى پارسل بھى بہت اچھا انہوں نے پيک كر كے ديا تو مجھے جوتے بہت پسند آئے اور ميرے گھر والوں كو بھى سب كو اور ريٹ بھى بہت پسند آيا